बिजली मेरे यहाँ पहले तो नहीं था ऐक्चुअली अब बिजली का हंड्रेड पर्सेंट लगभग रह ही जाता है कभी कभार कटता है तो उस समय अंधेरा हो जाता है तो लोग के पास मतलब बिजली चलेगा मगर बहुत सारा दिक्कत हो जाता है तो कुछ लोग के पास लाइट है कुछ लोग के पास इनवर्टर है कुछ लोग के पास बैटरी जो चार्ज़ करके बॉल जलाया जाता है तो बैटरी है बट बिजली के बिजली नहीं रहने पर हम लोग को बहुत समस्या पहले होता था अब नहीं होता है अब बिजली को हम लोग क्या कहते आटा मील हुआ और ये पाउडर हुआ फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होते रोशनी पंखा ये फ्रीज़ बहुत सारा ऐक्चुअली सब चीज़ होता है कि जो हम लोग बिजली का उपचार करते हैं और बिजली चले जाने पर पूरा अंधेरा हो जाता है जैसे पहले हम लोग दिया जलाकर रखते थे तो दिया से क्या होता था जो आग लगने का संभावना रहता था इस समय में अब वैसा कुछ भी नहीं है अब बिजली चले जाने पर हम लोग लाइट यूज़ करते हैं लाइट से आग लगने का कोई संभावना नहीं रहता है तो अब अक्सरहाँ घर में ऐसा हो गया है जो बिजली जाने के बाद इनवर्टर यूज़ करता है इनवर्टर बट इनवर्टर से भी हमको तो बिजली का जरूरी पड़ ही जाता है क्योंकि इनवर्टर का बैटरी चार्ज़ करने के लिए तो अब बिजली का मतलब ये समस्या खतम हो गया है लगभग नाइन्टी पर्सेंट बिजली रहता ही है तो हम लोग अब बहुत अच्छे से रहते है और बिजली जाने के बाद कुछ महिला ऐसे होती थी पहले पेड़ के नीचे बैठती थी कुछ हाथ वाला फ़ैन लेकर अपना हौंकती रहती थी अब ये सब बात नहीं है अब लोग को बैटरी वाला आ गया है पंखा वो कोई यूज़ कर लेता है तो जिसको जो अपना मन होता है वो अपना यूज़ करते रहती है